कोंकणी आमची मायभास आसा पूण लोकांक फक्त इंग्लीश जाय इंग्लीश कळ्ळें म्हणजे ते आपूण व्हडले समजता आमच्या कोंकणी भाशेक म्हत्व दिनात आमच्या गोंयांत आमी कोंकणी उलयता कारण ती आमची मायभास आसा भायलो लोक गोंयांत येता तांकां कोंकणी समजना ते कितें उलयता तें आमकां समजना आमी कितें उलयता तें तेंका समजना कोंकणी आमकां आमी कोंकणी भाशा उलयता म्हण आमकां गर्व आसा किद्याक आमची ती मायभास आसा म्हणून